जोंनि ओनसोलाव माइनि गुबैयै माइनि आबादानो ओ गुबैयै बांसिन जायो माइनि आबादा जोंनि जायगायाव जेन'बा जायगा लानानै जायगा माइनि आबादा जोंनाव दहा हाफ्राव दहा हाफ्राव माने बिस बिस मन बाइस मन खायफाना अथ्र'मन बेफोरबायदि जायो दा बेफोर आबादा एक्टसुलि बोथोरखौ सोनारनानै आबादा जायो दा आरो किसुमान हाफ्राव जोङो नांगौ बायदि हासार खायफा हायाव गैया जायनि हाया खार'नाव हासार गारनांगौ जायो हासारनि दामफ्राबो आथिखालाव बहुद बांबाय बांनायनि खार'नाव जाबायदि ओ हासार होनांगौ हासार होनानै आबाद दिखांनांगौ बिफोरबादि दिखांनो हाया जायनि खार'नाव आबादारिफ्रा नांगौ बायदि फसलखौ मोना दा मेइनलि जोंनि ओनसोलाव माइनि आबादानो दैज्लांआव बांसिन जायो गुबुन गुबुन बोथोरफ्राव बिदिनो ओ माइनि अनगायैबो जोङो गुबैयै गुबुन आबादबो मावनाय जायो गुबै आबादफ्रा बहुद खम खम बिबांनि जायो जेरै ओ दैज्लांआव जानाय माखासे आबाद हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो फानथावनि खेथि बानायो फानथावाबो नांगौबायदि जोंहा ओ बोरि हाफ्राव जायो बेबो हासारनि सायावनो बेस खालामो हासार मुलिनि सायावनो बेस खालामो आरो जायनि खार'नाव जोङो जाबायदि हासार होनांगौ हासारखौ होनो हायिनि खार'नाव नांगौ बायदि मुलि होनोहायिनि खार'नाव ओ दैज्लांआव जानाय माखासे आबाद आबादखौ जोङो फानथावनि जा आबाद बा बानलुनि जा आबाद बा जिंखा जिंखाफोरनि बहलफोरनि जा आबाद बेखौ जोङो नांगौबायदि जोङो दिखांनो हाया आरो बाराद्राय माने अखानि बोथोरावबो जाबायदि बिफोर आबादा फानथाव आबाद बा बानलुनि आबाद बेफोर जाबादि जानांगौ बेबायदि जाया जायनि खार'नाव जोङो नांगौबायदि आबादखौ ओ दिखांनो हाया दा दा बिफोरनो जाबाय दा आबादनि मुजुरि हिसाबै जोङो बुंनो थांब्ला आबाद मावनायाव माखासे इयाव हाजिरा हिसाबै हमब्लाबो जोङो सासे हाजिरा लायोब्ला सासे हाजिरा लायोब्ला माने ओ आथिखालाव सोलिनाय दामा थिनस' ओ साराइथिनस' बिफोरबायदि सानसेआव आठ घन्टा आठ घन्टायाव होनांगौ जायो दा बेखौ नाहरब्ला मुलिनि बे जोलैनि मुलिनि दामखौ नाहरब्ला आबादारिफ्रा ओ जाबायदि फसलखौ ओ दिखांनांगौ दिखांनानै बा मोननांगौमोन बेफोरबायदि मोनहैया ओंखायनो जायनि खार'नाव आबादारिफ्राबो मानि जिबायदि समाव आबादखौ दिहुननांगौमोन जाबायदि समाव आबादखौ दिहुननानै मारकेटआव लांनांगौ बे टाइमाव जोङो हाहैया बिनिखायनो दा उम बोथोरनि आबादफोराव जाबायदि दैखांनांगौ बेबायदि दैखांनाया ओ बोथोरखौ लानानै बोथोर बारा जायो आरो बोथोरखौ लानानै बोथोर ओम आबादनि फस'ला दिहुननाया खम जायो दा बेखिनिआनो